हांवें कोणाक भेट म्हणून ग्रंथ बरोवंक ना केन्ना पूण हांवें कविता बरयिल्ली म्हजे शाळेंत एकटें मैत्रीण आशिल्लें तांची बदली जाली ताच्या बापायची बदली जाली ताका लागून तीं दुसऱ्या राज्यांत वचपाचीं आशिल्लीं ताका एक ग्रिटींग दिलें तेन्ना हांवें त्या ग्रिटिंगांत एक कविता बरोवन दिल्ली आमी दोगा जाणां जवळ जवळ पांच स वर्सां बरोबर शिकतालीं एकाच बॅंचार बसतालीं तेचीच याद म्हणून एक ल्हानशीच कविता बरोवन त्या ग्रिटिंगाचेर दिल्ली आनी ती तिका खूब आवडलेली आनी ती अजुनूय ताणें जपून दवरल्या तें केन्नाय म्हाका फोन करता तेन्ना सांगता